मां अ जय झूलेलाल मां कॾहिं जानवर जी लड़ायूं न ॾिठियूं आहिनि पर हूअण बि न खपनि छो जो जानवरनि हिक ॿिए खे जख़म लॻंदा वीचारनि खे जख़म थींदा उन जी सफ़ा केरु कंदो ऐं वीचारा मरी वेंदा उन टाइम बीमार रहंदा त ईअ जानवरनि जे लाइ सेफ्टी आहे त पाणहीं इहे लड़ायूं थियण न खपनि लड़ायूं न थींदियूं त पो जानवर ख़ुश रहंदा ज प पंहिंजे पाण में अ ख़ुशि रहंदा वीचारा हीअ लड़ाई में त हिक ॿिए ॿिनिनि खे मार लॻंदी हिक ॿिए खे धकु लॻंदा वीचारनि खे ऐं कॾहिं पाण के के खे मारे मारे विचारा किरी पवंदा मरी वेंदा फ़ाइदो छा त उहो जानवर जी लड़ायूं थियण न खपे सुठो आहे ॾाढो